अ'ऊं तुसेंई सनाना कि पन्ज नम्बर जेह्ड़े दस ते होर लक्ख दे बिच्च जेह्ड़े पन्ज नम्बर औदे न जियां पंजाह् होई गेआ सौ होई गेआ डेढ सौ होई गेआ डेढ सौ होई गेआ दो सौ होई गेआ पंज सौ होई गेआ ज्हार होई गेआ दो ज्हार होई गेआ इ'यां कोई अट्ठ ज्हार होई गेआ दस ज्हार होई गेआ कोई पन्जाह् ज्हार होई गेआ पच्हत्तर ज्हार होई गेआ कोई पचासी ज्हार होई गेआ कोई नब्बै ज्हार होई गेआ पचानमै ज्हार होई गेआ